हर जेह्ड़ी स्हूलत थ्होंदी ऐ ओह्दे नसकान बी होंदे न ते फायदे बी होंदे न जदूं दा मोबाइल फोन इस दुनिया च आए दा ते सारें दे हत्थें च मोबाइल फोन जेह्ड़ा ऐ ओह्दी जिल्लत बनी गेदा ऐ ते केईं बारी ते एह् इं'या लगदा कि एह् एह्दे फायदे घट्ट ते नसकान मते न लौह्के लौह्के बच्चें निक्के निक्के ञ्यानें दे हत्थें बिच्च बी मोबाइल फोन होंदा ऐ भामें ओह् अपने माऊ दा बब्बै दा लेई लैंदे न अज्जकल ते दादी कोल बी मोबाइल फोन ऐ ते केईं ऐप्स ऐसियां न मोबाइल फोन च के बच्चें गी आस्तै उं'दे फायदेमंद आस्तै निं हैन जानि के उं'दे भविक्ख गी सवारनें च सजाने च ओह् कोई मता कम्म निं करी सकदे उल्टा नसकान मते न जियां तुस वाट्सऐप गी लेई लैओ वाट्सऐप उप्पर किश ऐसे सनेह् ते किश ऐसे मैसेज आंदे न जिंदी कोई तुक्कबंदी निं होंदी ते बच्चें आस्तै ते वैसे बी ओह्दा कोई औचित्य निं ऐ ते ओह् उं'दे दमाक पर उं'दे मस्तिश्क पर उंदी मानसक स्थिति पर माड़ा असर पाई सकदी ऐ पर केईं बच्चे जानदे न उ'नेंई केह्ड़े ऐप इस्तमाल करने न ते केह्ड़े नेईं जे ते ओह् उसी जानी लैन ते जेह्ड़े उं'दे मफादी न उं'दे फायदे आस्तै तां ते खरा ते जे नेईं जानी सकन ते सारे इक्को पास्सै लेई लैन ते फ्ही नफा नकसान जेह्ड़ा ना ते ओह् तुस समझी लैओ उसी नसकान मता ते नफा घट्ट होंदा ऐ ते केईं बारी होंदा ऐ अज्जकल मां प्यो दौनें निकली जंदे न नौकरी आस्तै ते पिच्छें मोबाइल फोन बच्चें कोल उं'दे हत्थें च होंदा ऐ ते कोई उ'नेंगी रोक टोक कोई निं ऐ जिल्लै मन करै जिन्ने चिर मन करै ते केईं केईं बारी तुस पंज पंज छे छे घैंटे बच्चे मोबाइल पर लग्गे दे रौंह्दे न ते ओह्दा असर केह् होंदा ऐ उंदी अक्खां जेह्ड़ियां न ओह् बड़ियां कमजोर होई जंदियां न अज्जकल लौह्के लौह्के ञयानें ऐनकां पाई दियां न ऐनकां बी शैल मुट्टे मुट्टे शीशे आह्लियां नंबर उं'दा पुच्छो तां तुस र्हान होई जंदे ओ पर एह् चीज़ां पैह्लें निं हैन पराने जमान्नै खरे हे जेल्लै एह् सब स्हूलतां नेईं हियां ते इंसान शांति च रौंह्दा हा उसी कोई इक दूए कन्नै कंपीटिशन आह्ली गल्ल निं ऐ अज्जकल दिक्खेआ जंदा के अगर दूए कोल आईफोन ऐ ते में एंड्रायड की इस्तमाल करां में की निं आईफोन लेई सकदा गल्ल बड़ी लौह्की जेही ऐ पर इन्ना कट थ्रू कंपीटिशन इ'नें चीज़ें लेई जेह्ड़ा ऐ ओह् इक शैल गल्ल निं ऐ ओह् थुआढ़े व्यक्तित्व दे बकास च इक बड़ी बड्डी रुकावट बनी सकदी ऐ तुसें सिक्खना गै ऐ कुसै दी सच्चाई सिक्खो कुसै दा मृदभाशी होऐ शैल बोलदा ऐ मिट्ठा बोलदा ऐ ओह्दा व्यवहार आचरण जेह्ड़ा ऐ बड़ा शैल ऐ पढ़े लिखे दा ऐ ओह्दी किन्नी नालेज ऐ उसी किन्नी चीजें दी जानकारी ऐ एह् तुस सिक्खो इक ओह् शैल लांदा ऐ मते गैहने न ते मते टल्ले न नमिंयां गड्डियां न बड़ी लंबी लंबी गड्डियां न ओह्दा तुसें जेह्ड़ा मकाबला करना ओह् कोई थुआढ़े हित च नेईं ऐ एह् साढ़े नकसान आह्लियां चीज़ां न ते इन्सान गी मती सारी बमारियें च मुक्तला करी ओड़दे न कीजे अस इक दूए गी दिक्खियै ईर्शा जलन इक दूए दा साड़ा ते ओह्दे कन्नै थुआढ़ा खून बनदा निं ऐ उल्टा सड़दा ऐ ते तुस ते सेह्तमंद ते रौंह्दे निं दमाग दी बमारी शरीरा दी बमारी चौबी घैंटे अज्ज नमीं बमारी स्ट्रेस ऐ स्ट्रेन ऐ डिप्रेशन ऐ क्या पैह्लें साढ़े दादा दादी ने नाना नानी ने नांऽ सुने दे हे कदें निं सुने दे हे की जे ओह् थोह्ड़ा खंदे हे लेकिन सुखी रौंह्दे हे अज्जकल खाने गी बड़ा किश ऐ भोगने गी बड़ा किश ऐ पर सुख चैन दी बीन बजदी गै निं ऐ